ओरैनोथ'आं बिजाबखौ फरायोमोन गोदो जेब्ला फरायसा सममोन नाथाय दाथ' बिजाब फरायनो होनबानो एसे बोरैबा मोनग्रा जाबाय खारन गोसोआनो बांद्राय ज'आ थेवबो दाबो सम सम फरायो नाथाय जेंनाफोरखौ लानानै आरो बिदिनो दाथ' फ्राय बयबो ससियेल समाजारि बिजों आवहाय थायोथ' दा ओंखायनो समाजारि बिजों आवहाय मा बुजिया मा बुसथुआ थ्रेनदिं जादों सोलिबाय थादों मा इसुखौहाय मा जेंनाखौहाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरा सावरायबाय थादों बैफोर जेंनाफोरजों सोमोन्दो गोनां बिजाबफोरखौ फरायनाय जायो आरो ओमफ्राय थारगेथ हिसाबैथ' थारगेथथ' गैया थारगेथ खौ आं दा खालामला मानोना थारगेथ बानायबाबो आंना जाफुंआ ओंखायनो आं बिजाब फरायनायनि थारगेथ खौनो खालामला आरो ओंखायनो सम सम बिदिनो जाय जेंनानि सायाव गोसो जाबाय अब्ला फरायबाय दोनथ' लायबाय आरो आरो बिदिनो फरायबाय थानाय जायो आरो खिनथु थारगेथ हिसाबैहाय गैया ओमफ्राय ओरैनोथ' गांसे बिजाबखौ फोजोबनो बेसे गोबाव सम होननानै बुंनो थाङोब्ला बाव आनेख खोथा दं आरो मोनसेया जाहैबाय बे बिजाबा बेसेबां रोजा ओमफ्राय बै बिजाबा

मानि सायाव आरो बै बिजाबनि लिरगिरिया आंनि गोसोखौ बोनो हानाय नंगौना नङा जुदि गोसोखौ बोनो हानायबा आं मोजां मोननाय जेंना बा बा आइदा बा बेखौ थाबैनो फोजोबनो हायो नाथाय आं मोजां मोननाय आयदा नङा होनबाबो जेनेबा आंखौहाय फरायनो होदों सोरबाफोर आब्लाबो आं बेखौ खम समावहाय फोजोबनो हाया आरो माने गोसोयानो जिराया